ہمارے علاقے میں بہت سارے ٹیم ہیں کرکٹ کا ٹیم فٹ بال کا ٹیم مگر ان دونوں ٹیموں میں میں فٹ بال کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں فٹ بال کھیلتا بھی ہوں اور فٹ بال میں بھی کئی ٹیم ہیں ایک پولیس کا ٹیم ایک آرمی کیمپ کی ٹیم اگر بجلی آفس کی ٹیم ہے اگر بلاک کا ٹیم ہے اور ایک ہمارے محلے کی خود کا بھی ٹیم ہے ان تمام ٹیموں کو سپورٹ کرتا ہوں مگر اگر گہرا تعلق اعتبار سے دیکھا جائے تو میں اپنے گال بیگھا کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اس اس ٹیم کے ساتھ کھیلتا ہوں اگر میں اس ٹیم کے ساتھ کھیلتا ہوں تو میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں اگر میں اس ٹیم کے ساتھ نہیں بھی کھیلتا ہوں پھر بھی سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ اس ٹیم سے میرا گہرا رشتہ ہے میں شروع سے اپنے ٹیم کو کھیلا ہوں اور ان ٹیموں کے تمام کھلاڑی میں میرا تعلقات ہے گہرا رشتہ بھی ہے مجھے جانتے ہیں اور میں تمام کھلاڑیوں کے جانتا ہوں اگر میں انجورڈ رہا نہیں بھی کھیلا تو ہماری ٹیم کہیں کھیلنے جا رہی ہے تو میں ٹیم کے ساتھ جاتا ہوں اور کھیلتا بھی ہوں ٹیم لیڈر بن کر بھی ٹیم کے سپورٹ کر کرنے کے لیے کیونکہ وہ ہمارے محلے کا ٹیم ہے